साढ़े उधमपुर इलाके च बड़ियां सारियां समस्यां न जेह्दे कारण असेंगी बड़ी परेशानी होंदी ऐ जि'यां साढ़े इलाके च रोज़ पानी नेईं औना जां साढ़ियां जेह्ड़ियां शिड़कां न और साढ़ियां गलियां न ओह् सारियां खराब न ते एह्दे कारण बी असेंगी बड़ी परेशानी होंदी ऐ ते गर्मियें च जि'यां पानी नेईं औंदा ते पानी आ बी तां कोई तिन्न चार दिन जां कदें कदें हफ्ता बी टप्पी जंदा ते पानी नेईं आंदा ते ओह्दे च बी असेंगी पानी दी बड़ी दिक्कत औंदी ऐ जि'यां गर्मियें च डेली असेंगी पानी चाहिदा गै ते ओह् साढ़े नेईं आंदा ऐ लेकिन अगर अस एह् अगर साढ़े कश डेली पानी आवै ते एह् बी साढ़ी दिक्कत दूर होई सकदी ऐ ते दूई गल्ल केह् जेह्ड़ी साढ़ी शिड़कां न ते जेह्ड़े साढ़े रोड़ न एह् ते सारे खराब न

ते असेंगी पैदल जाने दी बी बड़ी दिक्कत आंदी ऐ केह् जेल्लै उ'आं गै जि'यां बरखां आइयां बरसात दा मौसम होंदा ऐ ते ओह्दे च ते साढ़े रस्ते च चिक्कड़ ते पानी कन्नै साढ़ी बर्दी सारी भरोई जंदी ऐ एह्बी इक्क बड़ी बड्डी समस्या ऐ ते साढ़े रोड़ बी जेह्ड़े रोड़ न ओह्दे च बी रोड़ बी साफ नेईं है'न ते दूए पास्सै दिक्खेआ जा ते जेह्ड़ी साढ़ी ट्रैफ़िक ऐ ओह्दे कारण बी बड़ी असें गी दिक्कत औंदी ऐ बड़ी परेशानी औंदी ऐ जे ह्दे च उस परेशानी गी अस उस परेशानी दा हल्ल अस कि'यां करचै जेह्ड़े साढ़े रोड़ न गर्मियें च जेल्लै उत्थें जाम लगदा ऐ तां उत्थें असेंगी खड़ोना पौंदा ऐ ते धुप्प दे मारे गर्मी दे मारे ते रोड़ जेह्ड़े न खराब न ते उं'दे रोड़ें दे कारण बी केईं जगहें एक्सीडेंट बी होंदे न ते केईं केईं लोकें दी जान जंदी ऐ ते असें इ'नें रोड़ें गी बी अच्छा करने आस्तै अपने लीडर गी अस आक्खना चाह्न्ने अस कि रोड़ बी अच्छे होने चाहिदे न ते होर बी बड़ी सारी दिक्कतां न जि'यां कोई जि'यां जि'यां साढ़े स्कूल जाने दा एह्बी दिक्कत ऐ अगर कोई साढ़ा जेह्ड़ा ग्रांऽ म्हल्ला ऐ ओह् अलग जगह उत्थें अगर उत्थें कोई गड्डी निं पुजदी जां उद्धर दा रोड़ अच्छा निं ऐ ते असेंगी उत्थें अस कि'यां जाई सकने आं अस अपने लीडर गी अस एह् आक्खी सकने आं एह् ठाह्ं साढ़ियां जेह्ड़ियां सड़कां न जेह्ड़ा साढ़ा रोज़ाना पानी बिजली ते एह् जेह्ड़ा न ते जेह्ड़ियां साढ़ियां गलियां न ते ओह्दे च बी असेंगी नालियां बनाई दित्तियां जाह्न ता कि साढ़ी जेह्ड़ी शिड़क ऐ जेह्ड़ी साढ़ा रस्ता ऐ ओह् साफ र'वै बरसात दे मौसम च जेल्लै बरखा होंदी ऐ तां ओह् नाली नेईं होने दी बजह कन्नै साढ़ी पूरी रस्ते च जेह्ड़ा ओह् पानी औंदा ऐ ते अगर साढ़े उत्थें नाली बनी दी होग तां ओह् सारा पानी नाली दे जरिये अलग जाह्ग ते अस इत्थें जाह्गे